खेतीमे जानवरक काफी महत्व छै

तऽ किछु दशकसँ स्थानीय खेतीमे खादके अत्यधिक उपयोग हुअ लागल अछि लेकिन पूर्वसँ एतयके खेती सिर्फ आओर सिर्फ वर्मी कम्पोस्ट आओर गोबरपर आधारित रहै छलै जाहिसँ किसानके खेतीसँ अनाज आओर जानवरसँ दूध आओर खेतीमे उपयुक्त करबाक लेल गोबर वर्मी कोम कम्पोस्ट दुनूके व्यवस्था भऽ जाइत छलै जानवर जेना गाए भैँस एतय के कृषक हमेशासँ अधिकतर कृषक गाए आओर भैँसके पालन करैत छलाह एखनहु करैत छथि जाहिसँ सभसँ ओकर गोबर जे होइत छै ओ गोबर एतय जमीनके मृदाके सभसँ जे संरक्षित करबाक काज छै ओ गोबर करैत छै कहीँ न कहीँ खादसँ ओकर मृदाके जे उर्वरक क्षमता छै ओ कम होइत गेलैए तत्काल खाद दैत छियै तऽ बुझाइत छै जे फसल तऽ बढ़िआँ भऽ रहल अइ लेकिन ओहि मृदाके कहीँ ने कहीँ ओ कमजोर करैत जाइत छै तैँ एखनो कृषकके चेतक चाही आओर पौराणिक व्यवस्था जेना गाय भैँस एकटा कृषक पहिने दस दस टा गाए रखैत छलाह भैँस रखैत छलाह बैल रहैत छलै पहिने बैलसँ खेती होइत छलै आओर ओकर गोबरकेँ एक जगह इकठ्ठा कऽ कऽ लोक जमीनके खोधिके इकठ्ठा करैत छलै आओर गोबर सड़बैत छलै छओ महीना आठ महीना गोबर सड़बेैत छलै आओर ओ गोबरसँ जे वर्मी कम्पोस्ट तैआर होइत छलै उएह खेतमे लोक छीटैत छलै खेतमे दैत छलै आओर ओहिसँ बहुत अधिक उपजा होइत छलै आओर ओहि उपजासँ जे अनाज उपजैत छलै ओकर सुआद सेहो एखनके अपेक्षा बहुत बढ़िआँ रहैत छलै